मछली पहिले धो धा मछली पहिले बजारसँ खरीदके लाबय हि फेर ओकरा बाद धोय देलियै धोलाके बाद तनी सन हल्दी आओर नीम्मक दएके तेलमे फ्राइ करि देलियै तकर बाद मसल्ला मिक्सीमे चाहे सिलबट्टमे पीस लै छियै पीसके ओकरा बाद फ्राइ करिके मसल्ला पीसके तकर बाद फ्राइ करिके निकालि लै छियै निकालिके तकर बाद मसल्ला भूजि लै छियै मसल्ला भूजिके अथी मसल्ला गरम हो जाइ छै उबलि जाइ छै तकरा बादमे मछली ओइमे गिराय दै छियै तब थोड़ा थोड़ा अथी गैसमे गैसमे उबलते उबलते सब्जी गाढ़ा होइ जाइ छै मछली मसल्ला गाढ़ा हो जाइ छै तकर बाद ओकरा निकालि दै छियै फेर भात बनाय चावल बनाय दै छियै चावल अदहन अदहन दए दै छियै फिर चावल अदहन होलाके बाद चावल गिराय दै छियै चावल गिरेलाके बाद भात बनि जाइ छै भात बनलाके बाद फेर माड़ पसाय दै छियै माड़ पसायके फेर उतारि दै छियै फेर रोटी केना बनय छै रोटी जैसे आटा निकालिके चालि लै छियै चाललाके बाद फेर ओइमे पानि डालिके आओर आटा गूँधि दै छियै तब ओइमे फेर दस मिनटमे रोटी बनि जाइ छै दस मिनटमे रोटी बनि जाइ छै आओर दस सँ दस पन्द्रह मिनटमे पन्द्रह मिनटमे यानि आधा घण्टा पन्द्रह मिनट बीस मिनटमे सब मछली बनि जाइ छै फ्राइ करि दै छियै मछली फेर मसाला भूजय छियै पन्द्रह पन्द्रह बीस मिनटमे मछली बनि जाइ छै आटा दस मिनटमे रोटी आटा सनय छियै तऽ दस मिनटमे रोटी बनि जाइ छै बेललाके बाद रोटी बनि जाइ छै दस मिनटमे ओकर बाद होलय सब्जी कोइ भी सब्जी काटय छियै आलू होलय कोबी भेलय काटय छियै तऽ दस मिनट काटयमे लगय छीकै कटलाके बाद धोय छियै फेर मसल्ला पीसय छियै ओकरा बाद फेर भूँजि दै छियै तेल पियाजमे भूँजिके तकर बाद मसल्ला डालिके पानि उनी डालि दै छै दस पन्द्रह मिनट सब्जी बनबयमे लगय छै फेर ओकर बाद जैसे भेलय मा मुर्गा मुर्गो लानय छियै बजारसँ खरीदके तऽ